हलो हाँ जी कौन हाँ जी मैम बोलिए हाँ मैं उसकी मम्मी बात कर रही हूँ गुनगुन राजपूत यस मैम हाँ क्यों मैम वो तो घर पर बहुत पढ़ता है ओके मैम कब आना है कितने बजे आना है

अच्छा तो ईस्कूल में पढ़ता नहीं है ओके मैम मैं इस्कूल में आ कर बात करूँगी आप से और वो घर पर तो पढ़ाई करता है

ओके मैम मैं देखती हूँ कोचिंग जाता है कोचिंग एक मैम के पास जाते हैं यहीं पास में ही ओके मैम मैं बोलूँगी उनकी टीचर्स से जो भी है ओके मैम आप इस्कूल में भी थोड़ा ध्यान रखिए ओके मैम मैं आ जाऊँगी ठीक है थैंक यू